मुंहिंजे ॿार खे मख़सूस मेडिकल सामान जी ज़रूरत आहे ऐं हुन बारे में मां इहा ॼाणणु चाहियां थी त इहो वीमो में छा छा ईंदो आहे ऐं हू हुनजे हेल्थ लाइ कहिड़ी कहिड़ियूं शयूं हुन में ॾिसी वेंदियूं आहिनि छा ॿार जो मेडिकल सजी सॼी रिपोट ॾियणी पवंदी आहे या कुझु कुझु ई रिपोटनि में थी वेंदो आहे

हुन में कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़ खपंदा आहिनि मूंखे इहो सभु ॼाण करिणी आहे छा हुन में आधार काड या हूअं ऐं पे ॿियो जे के बि बर्थ सर्टिफ़िकेट या ॿियो कहिड़ा कहिड़ा डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ आहिनि जंहिं जी ज़रूरत पवंदी आहे तव्हां इहो सभु कि महिरबानी करे मूंखे सविस्तार ॿुधाईंदा त मूंखे इहो वीमो वठण में तमामु सहूलियत थींदी ऐं मां इहो वीचारे सघंदमि त छा मुंहिंजे ॿार लाइ ही अॻियां वञी करे सुठो आहे ऐं मूंखे इहो वठण